अभी कुछ ही दिन की बात है मैंने ए वन कम्पनी की डील ख़रीदी थी जब पार्सल मेरे पास आया तो मैंने उसको खोला खोलने से बे पता लगा कि जब उसको चालू करने लगा तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब उसके पिन थोड़ी सी ढ़ीली है यहाँ से चालू की जाती है उसको लगाने के बाद थोड़ा देखा तो वहाँ से थोड़ा लूज़ कनेक्शन था उस जगह से फिर उसको किसी तरीक़े से ठीक करवाया ठीक करवाने के बाद उसको फिर चलाया चलाने के बाद भी ऐसे महसूस हो रहा है कि उसकी स्पीड थोड़ी कम है ड्रिल की इस्पीड कम होने की वजह से हम लोग फिर भी मतलब यूज़ करे जा रहे थे उसको कुछ ही दिनों में उसको यूज़ करते करते थोड़ी मशीन गर्म सी होने लग गई गर्म होने के बाद फिर भी मतलब ऐसा लगे कि मतलब ऐसा लगता है कि ख़राब है शायद फिर भी हम ने ज़बरदस्ती उसको चलाते रहे चलाने के बाद उस में अचानक धुँआ सा निकलने लग गया धुँआ निकला धुँआ निकलने के बाद फिर एक दो दिनों बाद वो दो दो एक दो बार यूज़ करने के बाद फिर वो बंद हो गई बंद हो गई ना उसके अन्दर पार्सल जब आया था तो ना उस में गारंटी कार्ड है ना कुछ है उस में अब मेरे से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैं ठगा गया हूँ मशीन कुछ सी मतलब सही नहीं है मशीन अब आप ही बताएँ कि इसका क्या किया जाए मेरे हिसाब से तो मशीन लगभग पूरी टोटल डेड हो गई है अब किसी काम की नहीं रही वो अब मैं उसको पार्सल कर के वापस भेजता हूँ आपको